नागरिकके सुरक्षाके लेल तऽ हमरा गाँवमे जादा नागरिकके सुरक्षाके लेल हमरा गाँवमे जादा जादा लोग नहि छै जे सुरक्षा कऽ पेतै जादा जादा नहि छै ओतेक जादा जे सुरक्षा करतै जेना हँ अहाँ ककरो तबियत खराब भऽ जाइ छै एहन सम्भावना भऽ जाइ छै जेना ककरो किछु भऽ गेल तुरन्ते तऽ जेना चाहोके ओ इंसानके हम ओते तक पहुँचा दियै हॉस्पिटल तक तेनामे तऽ ने पहिने तऽ पहली बात हम ओकरा फोन कऽ देबै अगर एम्बुलेंसके तऽ गाड़ी एतै लेकिन एतै कोना रोड ओ बढ़िआँ नहि रहै छै रोड एहन खराब छै जाहिपर इंसान पैदले चलैवला कतेक बार गिर जेतै आओर गिरके उठतै तऽ हाथ पयर ककरो टूटल ककरो किछु भेले रहै छै एहन व्यवस्था छै एतौके तऽ हम आओर गाड़ी अबैत अबैत तऽ लोकके आओर भी व्यवस्था खराब भऽ जाइ छै आओर अवस्था खराब भऽ जाइ छै एते खराब भऽ जाइ छै की ई जल्दी जल्दीमे लोग हाँइ हाँइ केलक आधा रस्ता तक अपने उठा पुठाके लअ जाइ पड़ै छै की करतै एहन व्यवस्था कयल छै हम तऽ बहुत एहन अथीके कहै छियै प्रशासकके जे इम्हरके रोड मुखियो साहबके जीवनके रोड सब अच्छा बन जाबऽके चाही ताकि ककरो भी तबियत खराब भऽ जाइ तऽ जल्दीसँ गाड़ी एतै आओर सब लोग अपन अपन जहाँ जकरा जाइके रहै छै जेना या ककरो कहीं जाइके रहै छै जरूरी नहि छै ने की सबके तबियते खराब रहै छै सबके सब चीजके प्रॉब्लम रहै छै ककरो कहीं जल्दी जाइके रहै छै ककरो कहीं आओर जाइके रहै छै जल्दी एनाहितेमे आओर जकरा जाइके आओर गाड़ी आयल फेर ओइपर लोग अपन ओकरा रखलक अपन जकर तबियत खराब रहल फेर जाइमे आधासँ जादा देर लागि जाइ छै ओकर बाद जायत जायत तऽ जे इंसान बचहोला रहै छै ओहो मरि जाइ छै ओइके बाद आओर जे कतेक सारा एहन छै जेना कते विद्यार्थीके इग परीक्षा रहै छै टाइमपर पहुँचऽके रहै छै ने नओ बजेसँ अइके बाद तऽ अन्दरो नहि लेतै ओइ बच्चाके जीवन खराब भऽ जेतै लेकिन रोडके चक्करमे बच्चा समयपर नहि पहुँच पबै छै आओर अहिके लेल ओकर एग्जाम परीक्षा छूटि जाइ छै आओर परीक्षा छूटि जाइ छै तऽ बच्चाके जते दिन ओइमे मेहनत केने रहै छै उपरसँ मेहनत आओर उपरसँ ओ ओतेक जादा देर जा नहि पबै छै तऽ ओकर साल खराब जाइ छै एतेक पूरा दू साल जतेक सालके लोगके जे तैयारी केलक जे जे चीजके पढ़ाइ केलक ओ पूरा साल अथी बर्बाद भऽ जाइ छै फेरसँ दोबारा नाम लिखबाके लिखबाके ओकरा दोबारा पढ़ऽ पड़ै छै अहि सबके लेल हम कहऽ चाहबै कि हमर हमरा सबके सुरक्षा लेल प्रशासकके कहऽ चाहबै जे कम सँ कम रोड सब व्यवस्था सब कऽ दैते बिजली नहि रहै छै तऽ फेर बिजली सबके लेल एकदम अथी कयल जाइ छै ओइ लेल गाँव घरमे ई सबके व्यवस्था होबऽक चाही